हलो हँ हँ कोन कोन सबजी लेबै हमरा दोकानमे बहुत सबजी छै सभ रङ्गके सबजी छै कोन कोन सबजी लेबै ह्म्म ह्म्म सभ सबजी छै टमाटर खीरा करैला परवल बैगन सहजन इसभ सभ सबजी छै ह्म्म हम हऽ सभ सबजी छै सभ सबजी खरीदू ठीक छै हँ हँ हऽ ठीक छै बोलू आँय परवल छै तीस टाकासँ पैंतीस टाकासँ चालीस टाका तक करैला छै तीस टाकासँ भिण्डी छै तीस टाका पियाज छै तीस टाका आलू छै तीस टाका ह्म्म टमाटर छै चालीस टाका अहिना भाव छै सभकिछुमे कनि मनि कम बेस कम बेस हँ सबजी बढ़िआँ छै आबू ने हरा हरा सबजी छै लए जाउ हँ हँ हँ दाम कम बेस भइए जेतै ह्म्म ह्म्म सभ सबजी छै सभ सबजीके दाम कहल जेतै बोलल जेतै लेल जेतै हमर दोकान अछि प्रखण्ड सिकरपुर ओतहि यए अयबै घरपर यए हँ चौकपर हँ हँ घरपर हमरा अपना जे घर यए ओतहु राखै छी ह्म्म हँ बढ़िआँ सबजी राखै छी ताजा सबजी राखै छी हँ रा राहतसँ लाबै छी ह्म्म ठीक हँ ओतय मुरलीगंजमे राहत जे छै हँ हँ हँ ओतहिसँ लाबै छियै बरबौला छै कतय बनबनकी आ सहरसा मधेपुरा जा नहि सकबै गुलाब बाग हँ बगलेसँ ला कऽ रोजी रोटी करै छियै खाइत छियै ह्म्म ठीके छै ह्म्म ठीक छै ठीक छै